इको वेन्यू वेर्ना आय ट्वँटी आय टेन देडसन गो डॅडसन रेडीगो टॅट्सन गो प्लस शिफ्ट शिफ्ट डिजायर पी एम डब्ल्यू बॅगनायट वेगनर हिंट मारुती एट हंड्रेड कॉपियो समो नेनो इंडिको सोनेट इंडिका जेन कानिवोल टाटा एक्सेस सुमो ब्रिझा टाटा नॅक्सोन टाटा टियागो टाटा इ वी फ्रॉड फिगो पोलो जि टी पोलो वेंटो विंगर बलेनो थार रोल्स रॉयल रिंच रोवो मर्सडीस अल्टो मारुती सुजुकी ओडी आय एक्टिवा पल्सर होंडा पॅशन यमाहा स्प्लॅन्डर बुलेट प्लेजर

जीप काँपास एक्स यू वी त्री एक्स झिरो एक्स यू वी सेवेन हंड्रेड इ वी सिक्स झेन अल्टो के टॅन ग्रेंड विटारो सॅल्टोज जी वेगन इगनीस क्रेटा जियाज स्टिग्रे